हैलो हाँ जी हाँ जी सर मैं आती हूँ सर कितने कंप्यूटरों की ज़रूरत है हाँ सर हाँ अच्छो सर कौनसी कंपनी के अरेंज करवाने हैं तो सर सारे कंप्यूटर नए चाहिए या कुछ सेकंड हैण्ड चल जाएँगे सर इतने जल्दी दस कंप्यूटर अरेंज करना थोड़ा मुश्किल नहीं है ठीक है मैं सर मैं देखती हूँ अरेंज करवाती हूँ सर और कुछ हाँ ठीक है ना सर मैं आपको एक घंटे में सब सारी डिटेल्स बता देती हूँ हाँ सर ठीक है ना ठीक है